असांजे रसोईघर में चङा ई बासण इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि जीहं त सिपरी चांवर चाढ़ण लाइ इस्तेमालु कई वेंदी आहे कुकर भाॼी ठाहिण लाइ तई भाॼी तरण जे लाइ ऐं पूरनो भाॼीअ खे घुमायण लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे